गोदो जोङो हाबा खुंब्ला खस्थ'थारमोन न' न' दैखर गैयामोन बिदि खल गैयामोन जोङो रायजोनि दैखर मोनसेल' थायोमोन बिदिनो गामिफ्राव गोजान बिदिनो हाबायाव दैहुफोर बायनानै दोनफैखानोसै बिदिनो ज' ज' दैहुजों रोगानोसै हाबा खुंनोसै खस्थ'थारमोन जोङो खस्थ' मोनथारदों हाबायाव दाथ' खस्थ'यानो गैला गाव गाबा गाव नखर नखर दैखरफोर थाबाय फायखाना थाबाय गोदोनि दिनफ्रावथ' हाग्राबारियावसो खिहैनाङोमोन खस्थ' मोनोमोन हिनजाव गोदान हौवा गोदानफ्राबो खिनोनो बिदिनो गाव गाबागाव फायखाना गैयामोन दानियाथ' खस्थ' गैला गाव गावबा गाव नखरावनो थाखा जोबबाय दैब्लाबो फायखानाफोरब्लाबो गोदोथ' बिदियानो गैयामोन दाना खस्थ' गैला जेनिबो सुबिदा जाजोबबाय गोदोथ' जोङो खस्थ' मोनथारदोंमोन रायजो जानायाव बिमा बिफाफोरजोंबो दै अर रोगानाय दुगैनाय लोबनाय बिदिनो खस्थ' मोनबोदों बिमा बिफाफोरजों संसार जाबोनायाव